جی نوزائیدہ بچوں کے لیے ان کے پہلے سال بہت سارے رسومات ہیں جو ادا کی جاتی ہیں جیسے اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ان کے چھٹے دن چھٹی ادا کی جاتی ہے اور جن میں ان کے رشتے دار دوست احباب ان کے رشتے داروں کے رشتے دار آتے ہیں جو بچوں کے لیے کپڑے لاتے ہیں اور بہت سارے تحائف لاتے ہیں یہ تھی ایک چھٹی اور پھر ان کے بعد کچھ دنوں کے بعد عقیقہ ان کا ادا کیا جاتا ہے جو ان کے عقیقے میں دعوت ہوتی ہے ان کے رشتے دار آتے ہیں ان کے فیملی کے ممبرس آتے ہیں اور ان کے دوست احباب وغیرہ آتے ہیں یہ تھی ایک عقیقہ پھر ان کے بعد بچوں کا کچھ دنوں بعد سال کے کن سے پہلے بھی ختنہ ہوتا ہے ان میں بھی ان کے فیملی ممبرس اور رشتے دار وغیرہ آتے ہیں ان کے دوست احباب آتے ہیں اور تحائف وغیرہ لے کے آتے ہیں اور یہی سب ہوتا ہے بچوں کے پہلے سال ان یہی سب ہوتا ہے